राजस्थान की संस्कृति और भारत के अन्य राज्यों की संस्कृतियां अन्य देशों के संस्कृतियों में बिल्कुल अलग है राजस्थान की संस्कृति रंगीन त्यौहारों की भूमि है राजस्थान की जीवनशैली इस क्षेत्र की सादगी और भव्यता को सही ठहराती है राजस्थान की कला राजस्थान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है आवास अन्य घरेलू वस्तुओं के सजावट लेकिन राजस्थान के रचनात्मक प्रतिभा का एक पहलू लघु चित्रों की दुनिया में शायद सबसे आकर्षक है यह ऐसा आकर्षक और कहीं अन्य राज्यों या देशों में नहीं मिलता है राजस्थान की एक विशेषता है राजस्थान कला संस्कृति की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है यहाँ के लोग देवी देवता राजस्थान के मंदिर धर्म संप्रदाय लोक नृत्य आदि को देखने और जानने दूसरे देशों से भी सैलानी यहाँ राजस्थान में आते हैं